जेना सभसँ हमरा सभके स्थान भऽ गेल अहाँके गया गया गेलासँ हमरा सभके सभ चीज पिण्ड भऽ जाइ छनि जहिना बूढ़ सूढ़ मरलै या किछु भेल तऽ हमसभ सभसँ पहिने गया जाइ छी गया गेलाके बादे हमसभ उद्धार भेनौ ओतऽसँ आओर बहुत सुन्दर व्यवस्था छनि गयामे सेहो आओर दोसरमे मन्दिर जे मन्दिर मुजफ्फरोपुरमे बहुत सुन्दर मन्दिर हय आओर हमरा गाँवमे सेहो जजुआर गाँवमे अहाँके काली मन्दिर सेहो स्थापना अइ दुर्गा मन्दिर सेहो स्थापना अइ जेना बड़ि पोखरि जजुआर भऽ गेल अइमे स्थापना हय जहाँ हमसभ बैसल छी ओतहु स्थापना छै दुर्गाजी आओर भगवान तऽ सभ जगह छथि महादेव भऽ गेला भैरव स्थान भऽ गेल कामख्या भऽ गेल दुर्गाजी भऽ गेल ओ सभ तऽ सभ जगह भगवानके दर्शन व्यवस्था आओर मन्दिर तऽ सभ जगह छनि नहि छनि जे नहि छनि हमरा सभके गाँवओमे अहाँके तीन चारिटा मन्दिर हमसभ बनेने छी जेना बड़ि पोखरिमे चन्दे लअ कऽ सभ मन्दिर हमरा सभके बड़ि पोखरि अइ महादेवके दुर्गाजीके काली जीके सरस्वती जीके लक्ष्मी जीके गणेश जीके सभ मन्दिर हमसभ बनेने छी आओर मन्दिरमे हमसभ दर्शन करै छी भगवान जे करत